कुछ समय पहले की बात है जब मैं इस्कूल में था तब मैं इस्टेज पर गाने जा रहा था तो उस से पहले मुझे बहुत नर्वसनेस हुआ घबराहट हुई तो उस पर मैंने कैसे क़ाबू पाया तो सब से पहले तो मैंने हल सब से पहले ज़्यादा सोचना बंद कर दिया जिस से क्योंकि मैं ज़्यादा सोच रहा था तो मुझ से और ज़्यादा घबराहट हो रही थी मुझे तो इस वजह से मैंने ज़्यादा घबराहट के चक्कर में जो मैंने गाना सिख के गया था उसके वर्ड जो थे वो मैं भूल रहा था इस वजह से मैंने स्ट्रेस लेना थोड़ा कम कर दिया था और जब मैं स्टेज पर गया तो इतनी सारी पब्लिक थी तो उसके उसके बीच में मुझे गाना था तो उस वजह से क्या है कि मुझे थोड़ी घबराहट मेहसूस हो रही थी पर मैंने कैसे भी कर के थोड़ा घबराहट पर क़ाबू पाया और मेरे फ्रैंड थे मुझे बता रहे थे ख़ास कर मेरी टीचर भी थी मुझे समझा रहीं थीं जो कि कैसे आप गाओ गाओगे तो गाते समय कुछ स्ट्रेच हो तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना तो घबराहट होगी तो उस समय मैंने ऑटोमेटेकली आँखे बंद कर के थोड़ा फील कर के तो ऑटोमेटक्ली गाते समय जब मैं गा रहा था तब मुझे और हद तक तो मैंने घबराहट पर क़ाबू पा लिया था